पुरान पीढ़ी आओर नव पीढ़ीमे जे छै से बहुत अन्तर छै आओर अइके बीचके सन्तुलन बनाबऽके हम कोशिश करब आओर आब जेनाकि हम अपन परिवारके ही लअ कऽ बतबै छी अहाँके कि अगर हमर बच्चा सब एखन नया पीढ़ीके छै आओर हमरा घरमे कोनो बुढ बुजुर्ग छथिन तऽ ओ सब तऽ पुरान पीढ़ीके छथिन ओ सब तऽ हुनकर सबके खयालात पुराना छै पर एखनके बच्चाके तऽ ख्याल तऽ नया छै ओ तऽ नया सब चीज देखै छै ओ तऽ ओहि हिसाबसँ कहतै जे ओइ हिसाबसँ हम रहब ओहि हिसाबसँ हम अथी करब नया ख्यालके बच्चा सबके नया तरहके बात होइ छै नया तरहके विचार होइ छै आओर पुरान लोक सबके पुरान पीढ़ीके लोकके ई सब चीज ओतेक पसन्द नहि अबै छै ओ बच्चा सबके कोनो तरहके यदि बात कहथिन हुनका सबके सीखेथिन तऽ हमरा ई चाही कि जे हँ ओ यदि सीखा रहल छथिन तऽ ओ बात ठीक हेतै हम अपन बच्चाके समझेबै जे एखनके नया जमानाके जे बच्चा सब छै ओकरा सबके समझेनाइ बहुत जरुरी छै आओर अपना घरके बुढ बुजुर्गके बात मानू बच्चा सबके अइ तरहके संस्कार देनाइ जरुरी छै बच्चा सबके अन्दर ई संस्कार रहनाइ भी जरुरी छै जे घरमे जे भी बात कहै लोक ओकरा मानऽके कोशिश करऽके चाही किया सँ तऽ केयो भी जे बजतै तऽ ओ बच्चाके भविष्यके लिए ही बजतै आओर अपना घरके बुढ़ बुजुर्गके भी समझाबऽके चाही जे एखनके जे दुनिआँ छै ओहि हिसाबसँ कनी हमरो सबके आगू बढ़ऽके चाही कनी हमरो सबके ओइ तरीकासँ चलऽके चाही ताकि हमर बच्चो सबके उपर कोनो तरहके कोनो बर्डन नहि पड़ै कोनो तरहके मजबूरी नहि ओकरा सबके बुझाइ जे हँ हमर गार्जियन हमरा अइ तरीकासँ किया करैए तऽ अइके जे छै ई अन्तरके लेल ई कोशिश करनाइ बहुत जरुरी छै जे दुनूके लअ के चलऽके चाही दुनूके दिमागमे ई बात भरऽके चाही कि हमरा लेल ई भी जरुरी अछि हमरा आब जेना बच्चा सबके पुरान पीढ़ीके भी बतेनाइ जरुरी छै जे पहिलेके जमानामे अइ तरीकासँ होइ छलैए तऽ बच्चा सब समझथिन आओर एखन नया जमानाके भी जे बात छै से बुढ़ बुजुर्गके बतेनाइ जरुरी छै बुढ़ बुजुर्गके भी समझनाइ जरुरी छै पुरान पीढ़ीके भी समझेनाइ जरुरी छै जे हँ एखन ई जमाना छै तऽ अइ हिसाबसँ कनी हुनको ढ़ालनाइ जरुरी छै